हमारे गाँव में

शरीर के लिए जिन लखनऊ की आवश्यकता होती है वो सभी गुण इसमें उपस्थित हैं यहाँ का पानी सबसे अच्छा पानी माना जाता है और यहाँ पर मीठा पानी है जो जो कि जिस और इसमें खार खार की उसका पीएच मान भी ठीक है और यहाँ पर पानी बरस भर जमा रहता है और यहाँ पर आदमी के पति के पास फ़स्ल के लिए पीने के लिए पानी की पानी की उपलब्धता चौबीसों घंटे हमेशा रहती है कभी भी वह किसी भी तरीका से पानी निकाल कर पी सकता है